ترجمے کا عمل بظاہر آسان لگتا ہے لیکن دراصل یہ زبان کے سیاق و سباق کانٹیکسٹ ثقافت محاوروں اور لہجے کو سمجھنے کا معاملہ ہوتا ہے میرے لیے ترجمہ کرتے وقت درج ذیل چیزیں اہم ہوتی ہیں مثال ہی ککڈ دا بکٹ کا ترجمہ اس لیے بالٹی کو لات ماری کرنا مضحکہ خیز ہوگا اصل مطلب ہے وہ فوت ہو گیا کچھ اسصطلاحات اور جملے ایک زبان میں عام ہوتے ہیں مگر دوسرے زبان میں عجیب لگ سکتے ہیں اس لیے ترجمہ ہمیشہ حرف بہ حرف نہیں بلکہ معنوی ہونا چاہیے اردو میں آپ اور ہم تم کا استعمال یا انگریزی میں سر میڈم اور ہائی برو کا فرق جب کوئی مجھ سے ترجمہ کرواتا ہے تو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ترجمہ نہ صرف درست بلکہ قدرتی اور بامعنی ہو مجھے اردو سے انگریزی یا انگریزی سے اردو ترجمے کرنے کا تجربہ خاص طور پر زیادہ ہے اکثر لوگ اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں بعض اوقات صارف کوئی پرانا محاورہ یا شاعری دیتا ہے جس کا ترجمہ جذبات کی وزن کے ساتھ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ چیلنج دلچسپ بھی ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں ابھی کوئی جملہ یا پیراگراف ترجمہ کر کے آپ کو ایک مثال بھی دے سکتا ہوں